मूंखे पालतू जानवर वणंदा आहिनि पर मूंखे एतिरो टाइम काने जो मां पाले सघां असांजे आसे पासे वारा कुता ऐं ॿिलियूं पालियूं आहिनि तंहिं मां गांइ जे लाइ फुल्को पचाईंदी आहियां ऐं कुते जे लाइ बि फुल्को पचाईंदी आहियां ऐं कांव जे लाइ गाठिया ऐं बुंदी कढ़ंदी आहियां ऐं ॿाहिरि पाणीअ जो कुंडो भरे रखंदी आहियां ऐं पखियुनि जे लाइ धाणा कढ़ंदी आहियां